वेगवेगळे प्रकारचे वाहन आसता मोटसायकल आसता फोर व्हिलर्स आसता मागीर ट्रक रेलगाडी बीन आसता मोटसायकलीन रॉयल एनफिल्ड बुलट आसा मागी एंटरसेप्टर सिक्स फिफ्टी म्हणून आसा कंटिनॅंटल जी टी आसा बजाज पल्सर आसा एन एस आसा डॉमिनर आसा प्लेटिना आसा होंडा आसा एक्टिवा डियो मागीर टी बी एस आपाची मागीर एन्टोक आसा ज्युपीटर आसा हिरोची स्प्लेंडर आसा मागीर पॅशन आसा मागी यम्हर फिफ्टीन आसा मागी सुजूके एक्सेस आसा गिजर आसा मागी फोर व्हिलरान हेच पॅक्स गाडयो आसा मागीर तितून मारुती आसा सुजुकी स्विफ्ट ऑल्टो बलेनो हुंदाय आय ट्वेंटी आय टेन ग्रँड आय टेन मागी टाटाचे अल्ट्रॉक्स आसा तियागो आसा नेक्सन आसा मागीर पंच आसा महिंद्राच्यो बोलेरो आसा मागीर फोर्डाचे फिगो फ्री स्टायल वॉक्स वेगनाची पोलो वेटो सिडन सिडन गाडयोंचे मागीर होंडा आसा होंडा सिटी आसा सिवीक आसा हुंदय वेर्ना आसा आलंत्र आसा मारुती सुजुकी सियज आसा डिझायर आसा मागीर टॉयेटो आसा कोरोला आसा मागी स्कॉडा आसा मागी वॉक्सवॅगोनाची जेटा आसा मागी एसय गाडी बीन आसा एसयू गाडीन महिंद्रा स्कॉर्पियो आसा थार आसा मागी टाटाचे नॅक्सन आसा मागी सफारी आसा मागी हुंदाय टक्सन आसा की या शेल्ट सॅल्टन्स आसा मागी हॅक्टर आसा गो ग्लोस्टर आसा मागीर फोर्ट इको स्पोर्ट आसा मॅडिडियन आसा जी पियो आसा मागीर लग्जरी गाडीन मागीर मोस मोसडीज आसा ए क्लास आसा ऑडी आसा मागीर जॅग्वार आसा मागी लँड रोवर रेंज रोवर मागीर पोश घा पोश आसा मागीर ट्रकांनी अशें